बर्तन धोते समय हमारे घर की औरतें मिट्टी का भी इस्तेमाल करती हैं और राख़ जो होती है उसका भी इस्तेमाल करती हैं अब तो गैस चूल्हे पर बन रहा है इसलिए लोग डिटर्जेन्ट पाउडर और स्क्रब और जो क्या बोलते हैं विम बार साबुन का इस्तेमाल करती हैं पहले बर्तनों को साफ करने के लिए अक्सर हमलोगों के यहाँ विम बार का यूज़ होता है यह क्योंकि पहले बर्तन काफ़ी चिपचिपे टाइप होते हैं उसको साफ करने के लिए काफ़ी उसको साफ करने के लिए काफ़ी स्क्रब रगड़ना पड़ता है और विम बार साबुन लगाने के बाद उसका जो चिपचिपापन होता है वह समाप्त हो जाता है उसको कभी कभी अगर विम बार साबुन नहीं रहता है तो बहुत से बर्तन को साफ करने के लिए बोरे का इस्तेमाल किया जाता है बोरे से रगड़ने पर जो है तेल और सम्बन्धित चिकनापन जो होता है वह समाप्त हो जाता है जिसकी वज़ह से वह बर्तन साफ अच्छी तरह से हो जाता है उस बर्तन को साफ अच्छा जैसे कभी शादी विवाह में भी हमारे लोगों के यहाँ फन्क्शन पड़ता है तो बड़े बड़े बर्तन आते हैं जिसमें काफ़ी काफ़ी मात्रा में बर्तन हो जाते हैं उसको साफ करने के लिए जो है नौकर चाकर होते हैं उन उनको भी सजेशन दिया जाता है कि आप उसको बढ़ियाँ से अच्छे से साफ करिए जिसमें कि तेल सम्बन्धित या चिकनापन न रहे जिससे कि लोगों को की तबियत न खराब हो जो लोग वह उसमें भोजन करें उस उसका स्वास्थ्य सही रहे इसलिए कि तेल रहेगा और उसमें चिकनापन रहेगा तो लोगों का लोगों की तबियत गड़बड़ा जाएगी जिससे उनके पेट में दिक्कत या कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है इसलिए उसको अच्छे तरीके से निरमे निरमा से या विम बार से या बोरे से रगड़कर अच्छी तरह से तरीके से तेल को साफ किया जाता है विम स्क्रब करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसका चिपचिपापन आसानी से समाप्त हो जाए और बर्तन धोने के धोने के बहुत तरीके हैं बर्तन धोने के तरीकों में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अच्छे से उसको साफ करें पानी से और विम बार साबुन लगाकर उसको अच्छे से इस्क्रब करें जो कि उसमें तैलीय पदार्थ है वह सब अच्छे से समाप्त हो जाए और यही सबसे अच्छा तरीका होता है